جی ہاں میری اپنی ایک عادت ہے اور لکھنے کے لیے ایک وقت ہے اور اپنی ایک ایسا معمول ہے جس کو میں لکھنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں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 اسی تحریر نے قوموں کا رخ موڑا ہے اسی تحریر نے عوام میں بیداری پیدا کی ہے لکھنے سے لکھنا آتا ہے اور تحریر میں نظم و ضبط کو باقی اور برقرار رکھنا بہت اہم ہے اس سے تحریر نکھرتی ہے باقی جو میری عادتیں ہے اس کے ساتھ لکھنے کے شوق کو بیداری رکھنا اور اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یکسوئی پیدا کروں اور اپنی تحریر کو یکسوئی عطا کروں میں عام طور پر اس وقت لکھنا پسند کرتا ہوں جب مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کرنے اور پریشان کرنے والا نہ ہو یعنی بالکل سکون حاصل حاصل کو تب میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ لکھنے میں اسی وقت لطف آتا ہے جب تنہائی ہو تو میں رات کو تنہائی میں یا پھر صبح فجر بعد کے پرسکون ماحول میں لکھنا پسند کرتا ہوں میں اپنے گھر کے ایک کمرہ میں بیٹھ کر لکھتا ہوں جس کو میں نے لکھنے پڑھنے اور مطالعہ کے لیے خاص کر کے رکھا ہے وہ وہاں بیٹھ کر ہی میں لکھتا ہوں اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک بہت ہی اچھا وچار لکھا تھا کہ علم ہی زندگی ہے اور علم کے بنا پوری زندگی اندھیری ہے اس وچار کو ہندوستان کے اخبار میں چھاپا گیا تھا اس طرح یہ سن کر کے میں نے بہت خوش ہوا تھا اسی دن سے میرے تحریر کرنے کا یا لکھنے کا تجربہ اور لکھنے کا معمولات بڑھ گیا ہے اور آج کے آج کے دن بھی میں ڈیلی کا معمول ہے میرا میں فجر کے بعد فوراً لکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور تحریر کرتے کرتے پھر چائے پینے کا ٹائم ہوتا ہے پھر میں چائے پی کر پھر میں پڑھانے جاتا ہوں میرا اپنا ایک کوچنگ سینٹر ہے وہاں پر جا کر میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں تعلیم دینے کے بعد وہاں سے پھر گھر لوٹتا ہوں گھر لوٹنے کے بعد اگر میرے پاس وقت ہو کوئی پریشان نہ کرے اور ڈسٹرب نہ کرے بالکل تنہائی جب رہتا ہوں میں پھر لکھنے بیٹھ جاتا ہوں اسی طرح میں نے ایک ڈائری پر اپنے وچار کو پرکٹ کرتا ہوں وچار کو اظہار کرتا ہوں میرا ڈائری فل ہو گیا ہے اب میں دوسرے ڈائری پر لکھنا چاہتا ہوں